डांस करना मी बड़ा पसंद ऐ ते मेरे आंह्गर होर बी बड़े लोक न जिनेंगी डांस करना बहुत जादा पसंदा ऐ बचपन च साढ़े मां बब्ब बी साढ़े जेह्ड़ा साढ़ा डांस ऐ उसी बड़ा जादा प्रोत्साहित करदे ऐ ते चांह्दे हे के साढ़े बच्चे डांस करन पर जिल्लै गल्ल आंदी ऐ कैरियर दी ते सारे दे सारे मां बब्ब जेह्ड़े न ओह् इस चीज गी सपोर्ट नेईं करदे सब चांह्दे ऐ कि कि जेह्ड़ा बी कोई कैरियर चूज करै जां ते ओह् कोई ऐजूकेशन दे रिलेटड होऐ जां कोई होर होऐ कोई नी चांह्दा कि डांस गी ऐज ए कैरियर मन्नेआ जाए पर जेल्लै अस दिखदे आं कि जिन्ने बी शोज़ अस दिखदे आं जेह्ड़े डांस आह्ले शोज़ होंदे ऐ हैन उनेंगी ना अस बहुत जादा पसंद करदे ऐ अस बी पसंद करदे आं साढ़े मां बब्ब बी करदे जेल्लै कोई शैल डांस करदा ऐ साढ़े मां बब्ब उस बारे च बोलदे न कि दिक्खो किन्ना शैल नच्चै दा ते किन्ना गै इसी किन्ने जादा ऐपीसीएशन मिलै दी ऐ पर अगर उसदी जगह् मैं बोलां कि मैं बी एह् चीज फालो करनी ऐ मैं चांह्दी आं कि मैं एह् चीज करां ते उस चीज गी मेरे मां बब्ब कदें बी मिगी लगदा ऐ कि नेईं मनङन ते इयां गै मेरे आंह्गर होर बी लोक होने जेह्ड़े चांह्दे ऐ कि ओह् डांस गी अपना कैरियर बनाना जां ओह् डांस करना चांह्दे ऐ जां ओह् बहुत शैल न डांस करने च बी फेर बी उंदे जेह्ड़े मां बब्ब ऐ जां मेरे ख्याल च आस पड़ोस दे बी जेह्ड़े लोक ऐ ओह् बी इस चीज गी उन्ना सपोर्ट नीं करदे जिन्ना ओह् अगर कोई इक आईएएस बनी जाए जां कोई होर गौरमेंट जाब करै उसी ऐज ए कैरियर ओह् दिक्खन मी लगदा ऐ कि अगर कोई डांस गी चूज करै दा ऐ ते ओह् जानी इन इनफैक्ट मैं तुसेंगी इक क्हानी बी सनाई सकदी आं एह्दी ओह् एह् ऐ कि मेरे गै इक मेरी इक स्टूडेंट ही मैं पढ़ांदी ही उसी ते ओह् ना डांस करना बड़ा पसंद करदी ऐ ठीक ऐ ओह् चांह्दी ही ओह्दी मम्मा उसी डांस दी क्लासेस जाइन करवाए ते उन्नै शायद अपनी मम्मा गी अपनी दादी गी आखेआ बी कि मैं डांस करना चाहन्नी आं पर जेह्ड़ी ओह्दी मम्मा ही ते दादी ही उनें उनें आखेआ कि नेईं इसी चीज गी तूं सकैंडरी रक्ख एह् बाद च करेआं एह् अजें नेईं करना ओह् चांह्दे हे कि ओह् पढ़ने च गै करै अग्गै ते ओह् एल्लै टाइम आई गेदा ऐ कि हून ओह् शायद डांस गी कैरियर चूज नेईं करी सकदी क्योंकि अगर असें डांस गी कैरियर चूज करना ऐ ते मिगी लगदा ऐ कि स्टार्टिंग तू गै असें इस चीज च होना चाहिदा हून असेंगी जां साढ़े अपने जेह्ड़े आसपास दे लोक न उनेंगी मेरे ख्याल च रीतिक रोशन दा ते पता गै होना कि रीतिक रोशन इक डांसर ऐ राइट ते उसी ओह् बड़ा जादा पसंद बी करदे ऐं कैल्ली प पसंद करदे ऐं ऐक्टिंग ते है ही ऐ पर डांस बी ऐ लेकिन हून आखने कि असें उस स्टेज उप्पर पुज्जना ऐ असें बी ओह् चीज करनी ऐ ते ओह् सानू स्टार्टिंग कोला गै फालो करनी चाहिदी ते कन्नै जेह्ड़ी मिस कनशैप्शन पुच्छै दे ओ मैं मन्नदी आं कि मिस कनशैप्शन इक एह् कि इस कैरियर नेईं अस दिक्खी सकदे दूई मिस कनशैप्शन मैं एह् मन्नदी आं कि जैंडर ओरिऐंटड मतलब मी लगदा ऐ कि लोक आखदे न शायद छड़ा कुड़ियां गै डांस करी सकदियां न मुड़े नी करी सकदे पर ऐसा कुछ नेईं ऐ कोई बी डांस करी सकदा ऐ मैं ते ऐसे ऐसे लोक आई थिंक अज्जकल सोशल मीडिया इन्ना एडवांस होई गेदा ऐ कि तुसेंगी ओह्दे उप्पर सारा किश लभदा कि कौन डांस करी सकदा ऐ कौन नेईं करी सकदा ऐ ना कोई ओह्दे च ऐज दा फैक्टर ऐ ना कोई ओह्दे च जेंडर दा फैक्टर ऐ कोई बी डांस करी सकदा ऐ ते मैं चाहन्नीं के एह् सब जिन्ने बी मिस कनशैप्शन न एह् दूर होन ते लोक डांस गी एड ए कैरियर बढ़ावा देन ते अग्गै अस इस चीज गी करी सकचै फालो अदरवाइज अगर अस एह् चीज नेईं फालो करचै जां नेईं चाह्चै कि इसी एज ए कैरियर बनी सकै ते जिन्ने बी लोकें टैलेंट ऐ इस चीज दा ओह् कदें बी अग्गै नेईं बधी सकदा ना ही उस चीज च कोई ऐडवासमेंट होई सकदी ऐ ते मिगी लगदा ऐ जेह्ड़ी ओलरेडी उस स्टेज उप्पर पुज्जे दे न छड़े उ'यै रौह्ने न होर जेह्ड़े साढ़े मतलब मीडिल क्लास फैमली दे लोक न जेह्ड़े उत्थूं पैसा बी कमाई सकदे न फेमस बी होई सकदे न उ'नेंगी एह् चांस नेईं मिलना ते ना गै उनेंगी इस चीज दा मतलब कोई बेनीफिट मिलना ते उंदी जेह्ड़ी टैलेंट ऐ उंदे च गै रेही जाना ऐ ते मी लगदा ऐ कि सिर्फ ऐजूकेशन ऐजूकेशन जां होर चीज ऐ जोह्दे च मतलब बच्चा नेईं बी जाना चांह्दा ऐ फेिर बी उसी ओह्दे च गै जाना पौना मतलब मन मारियै चीजां करनियां पौनियां ते ओह् मी लगदा ऐ ठीक नेईं ऐ एह् मी लगदा सब तू बड्डी मिस कनशैप्सन ऐ